हलो ओला कोएम ड्राइवर बुकिंग सेंटर मूंखे तव्हां पंहिंजे ड्राइवर जे बारे में इंक्वायरी करिणी आहे मां कल्ह लोनावाला वञण लाइ हिकु कैब बुक कई हुई असां सुबुह जो सते ॿजे तयार थी बीठा आहियूं पर हू अञा ताईं कोन आयो आहे हींअर सत वीह थी रहिया आहिनि हुनजो कोई अतो पतो बि कान्हे मूं वटि हुनजो नंबर बि आहे पर उहो फोन कोन थो खणे ऐं ना ई वरी कोई जवाबु थो ॾे महिरबानी करे तव्हां हुन सां कॉंटेक्ट करे मूंखे जवाबु ॾींदा या अगरि थी सघे त जल्द खां जल्द मुंहिंजे लाइ हिकु नई ओला बुक कयो थैंक्यू